थामजिसे जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिबा आगष्ट नैरोजा नैजिब्रै जिद' जानुवारी नैरोजा नैजि नैजि नभेम्बर नैरोजा बा नैजिबा दिसेम्बर नैरोजा नैजिबा